सर नमस्ते सर आप टी वी एस एजेंसी से बोल रहे हैं सर मेरा एक निवेदन है मैं एक जो है गाड़ी खरीदना चाहता हूँ टू विलर ई एम आई पर तो आप जो है किस आधार पर देते गाड़ी को तो पूरी कोई

सर इसका एवरेज क्या हो क्या है लमसम अच्छा ई एम आई के लिए मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी सर सर मेरा सिविल स्कोर साढ़े सात सौ लमसम है सर किश्तों के बारे में बता डिटेल होता है कृपा करें जिससे मैं गाड़ी परचेज कर सकूँ पाँचवाँ तो तो सर जैसे कि मैं किराए पे रहता हूँ क्या मुझे मिल सकता है लोन गाड़ी मिल सकती है सर मुझे कम से कम तीन साल की ई एम आई करवानी है सर मैं दे दूंगा लेकिन मुझे एक बात और बताओ कि जैसे कोई ई एम आई मुझसे चूक हो जाती है तो उस पे फिर आप क्या प्रावधान है पैरेडिक्स है तो उसके सर मैं एक निवेदन कर रहा था कि बहुत से लोग जो है हेलमेट वगैरह भी देते हैं गाड़ी के साथ तो क्या आप देते हो क्या सर बहुत से लोग लोकल और दे देते है गाड़ी के साथ तो सर मुझे आप सर सर एक निवेदन है कि जिसके टायर हैं वो किस कंपनी के हैं सर उसके अलावा आप गाड़ी जब मुझे दोगे उसके अलावा उसका उसमें क्या क्या पार्ट्स डालोगे आप सर एक बात बताओ ई एम आई पर किसी व्यक्ति गवाह की आवश्यकता पड़ेगी या सर क्या आधार कार्ड पे साइन करवा के देने है आपको उसके अलावा और कोई डाक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे तो सर जो है मैं बढ़िया सा महूर्त देख कर पंडित जी से पूछकर और गाड़ी मैं गाड़ी अति शीघ्र आपसे पर्चेस करता हूं तो सर एक बात बताओ जैसे कौन सी बैंक लगेंगे जैसे मान लो सर बहुत से लिमिटेड बैंक है तो उसमें खाता है तो वो चल जाएंगे या गवर्मेंट बैंक ही चलेंगे इसमें अच्छा सर तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे पूरी जानकारी दी और मैं अति शीघ्र आपसे जो है गाड़ी परचेज करूंगा बहुत बहुत धन्यवाद सर